जोधपुर जिले में बहुत सारी स्थानीय कला शिल्प है जोधपुर जिले के ये कला और शिल्प पुराने टाइम से ही लोग करते आ रहे हैं ये जिले की संस्कृति और इतिहास को बचा के रखते हैं कला के रूप में जैसे शिल्प और सांस्कृतिक महत्त्व इतिहास जैसे वुडन वुडन पपेट शो होता है राजस्थान का ये ऐसा इसमें लकड़ी के दो लड़ आदमी और एक औरत होती हैं वो बाते करते हैं डांस भी करते हें और लोगों का एंटरटेन करते हैं कोई बीमारी के बारे में समझाना हो तो लोग पपेट शो भी करते हैं और यहाँ बंधेज की राजस्थान के अंदर बंधे भी बहुत चलता है यहाँ पर रंग बिरंगी लहरिया चुनदड़ियाँ ओढ़ी जाती हैं उनको यहाँ के स्थानीय लोग ही बनाते हैं जिनसे उनका व्यवसाय भी चलता है और लोग यहाँ पर बहुत जो फॉरेन है जो लोग घूमने आते हैं वो भी यहाँ के जो पुरानी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं जैसे चुंदड़ी है मोजड़ी है इन सभी को लेकर जाते हैं या डाई की जाती है और यहाँ पर आरी तारी का वर्क भी किया जाता है जो कपड़ों पे बहुत सुंदर लगता है जरी का काम भी किया जाता है जो कपड़े को और भी सुंदर बना देता है और लोग इसको देखकर अपना अच्छा लगता है खरीदते हैं और यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिल जाता है और आगे वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें जब ये करेंगे तभी आगे वाली जनरेशन इसको सीखेगी और आगे बढ़ाएगी